ہیلو میں علی بات کر رہا ہوں کیا آپ اولا کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں مجھے ایک کار بک کرنی ہے مجھے علی گڑھ سے دہلی کے لیے ایک کار بک کرنی ہے کل کے لیے کیا آپ کے پاس کل کے لیے کار اویلیبل ہے اچھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے کل دوپہر میں دو بجے نکلنا ہے تو میرے ساتھ میرے ممی پاپا اور ایک میرا دوست ہے کیا آپ کے لیے آپ کے پاس چار لوگوں کے لیے کار ہے اچھا ہے تو میں آپ کو اپنا ایڈریس بتاتا ہوں جہاں سے آپ کا ڈرائیور مجھے پک کرے گا علی گڑھ میں گھنٹہ گھر کے پاس مجھے آپ کا ڈرائیور پک کر لے گا اچھا کر لے گا اور مجھے نئی دلی میں جانا ہے اسٹیشن کے پاس اچھا ٹھیک ہے تو آپ میری بکنگ کنفرم کر دیے